مجھے گھر کے سارے کاموں میں انٹرسٹ لینا اچھا لگتا ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ کوکنگ کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جیسے جب بھی ممی کچھ بناتی ہیں تو میں وہاں کھڑی رہتی ہوں دیکھتی ہوں کیا بنا رہی ہیں وہ کیسے بنا رہی ہیں کون سا میتھڈ یوز کر رہی ہیں کتنے مسالے ڈال رہی ہیں کتنی کوانٹٹی میں ڈال رہی ہیں تو وہ سب سیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور کچھ نیا سامان ہے جو پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں اس کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے نئے نئی نئی طرح کی ڈشیز بنانا اچھا لگتا ہے بہت سارے ایکسپریمنٹس کرنا روز شام کو کوئی نہ کوئی ایکسپریمنٹ کرنا اور اس کو دیکھنا اس میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں تو اس کو اگلی بار اس ان کمیوں پہ کم دھیان دینا اور کبھی کبھی جب صبح صبح میری بہن کے لیے ناشتہ بناتی ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اینویشن کرنا الگ الگ کلر کے فوڈ کلرز ڈال کے انہیں اور اچھا بنا دینا ایسی چیزیں کرنا مجھے زیادہ پسند ہے اور جب بھی کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ممی سے سیکھتی ہوں ممی سے پوچھتی ہوں کیا گڑبڑ ہوئی ہے اگر یہ ایسے ہو گیا تو کیوں ہوا یہ ایسے ہو گیا تو کیوں ہوا تو ممی بھی ہیلپ کرتی ہیں نئی نئی طریقے کی چیزیں بتاتی ہیں جیسے گھر کی چیزوں سے کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں نئی نئی طرح کی سبزیاں نئی نئی طرح کے جنک فوڈ یہ چیزیں کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور صفائیاں صفائی جب مجھے صفائی کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے صفائیوں میں جیسے مجھے اپنا روم صحیح رکھنا بہت اچھا لگتا ہے صاف ستھرا اپنی بیڈ شیٹ بالکل صاف ستھری بالکل صحیح بچھی ہوئی اچھی لگتی ہے